जिगु फेब्रुवारि नैरोजा नै नैजिस्नि दिसेम्बर नैरोजा स्नि बा जानुवारि नैरोजा जिनै दाइन सेप्तेम्बर नैरोजा जिस्नि नैजि दिसेम्बर नैरोजा नैजिथाम